हाँ मैं पाँच तारीख बोल सकती हूँ एक जनवरी उन्नीस सौ अस्सी दो फरवरी उन्नीस सौ इक्क्यासी आठ अप्रैल उन्नीस सौ बयासी नौ अक्टूबर उन्नीस सौ अठासी पच्चीस दिसम्बर दो हजार